अ फंबाय

खबरफ्रा बोरै बोरै माने नोंखौसो न'आव दंना गैया खबर लाहरदां

ए जाखांबाय लोंखांबाय जाखांबाय मा मा ओंख्रि जाखो माथो होनबावनो नै मैगं थाइगं गोथांफ्राबो गैला रानजोब्बाय अखा गैयिनि नङा होमब्ला आरो गावनि मानसिफ्रा बारि बागानावबो मैगं थाइगं गायना लानो रोङा माबालै आंनाव एसे जादों लायो मा खबरा बिदिनो तिन बिगासो गय बागान खालामनो सानदां बेखौहाय बोरै बोरै हासार होनांगौ हायाव फुलिया दंखायो जेन'बा हाखौ खालामनांगौ मा मा हासार नांगौ बिनिफ्राय ओरैनो हायाव हासार होआब्लाबो नामा

ओरैनो बिगायाव फुलिया खैदालसो जागोन देरस'दालनि बारा जागोन नामा देरस'दाल जायोब्लाथ' सारि आरो सारि पास्स'सोआनो नांदेरबावगोन ना गय फुलिया बिनिफ्राय आंनियाव दा दङ गय फुलिया एसे बायदेर बावगोन बायदि अ अ आर आंना थाब थाब जोंनावहाय उयन' खिथिबारिखो खालामनानै मानसिफोरखौ मोनला ना गयखौनो गायना दोनजोबाय आं बेनिफ्राय गय एसे देरसान्दि गय बागान बागान हाइजें हालदै

आरो जेनेबा इथिंजाय सबाय बिमाफोर

औ औ औ जेनेबा उफायथ' गैला हाखौ ओरैनो खालि दोननानै लाब गैया

गायनायनिफ्राय सय बोसोर सात बोसोरनि उनाव फिथाइ मोनगोन ने माथो मोजांथार दायोथ' ओरैनो कुइन्टेलाव पयत्रिस सल्लिस थांदों

खय कुइन्टेल सो ओंखारो दा थानायालाय बाब बुहुद फैसा मोनो माथो नोङो होमब्ला सल्लिस उन्सलिस पन्सास हाजारनि खाथियाव मोनो माथो अ दे गय गायनाय समावहाय आं नोंनाव सोंहरबाय थागोन खबर लाहरबाय थागोन

औ औ नों खिथाब्लानो जाबाय दै दोन्थ'नोसै दै फंबय